साढ़े उधमपुर च मैक्सिमम तुस दिक्खी सकदे कि इद्धर न मौ मौसम जेह्ड़ा ऐ मैक्सिमम जेह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा ठंडा रौंह्दा ऐ ते जियां थोह्ड़े दिन मतलब ठंडा ज्यादा रौंह्दा ऐ फिर गर्मियां च दो तिन म्हीने गर्मी होई सकदी ते इ'यां कोई गर्मी नी होंदी ऐ ते अस नार्मल इत्थें जेह्ड़ा टैमरेच्चर ओह् बरखा आह्ला बी होंदा ऐ ते तुसें दिक्खी सकदे आटमन बोह्त सुंदर ऐ नेचर जेह्ड़ी साढ़ी इत्थें दी हरेयाली होर दिक्खने गी वातावरण जेह्ड़ा बोहत ज्यादा सुंदर ऐ कि अस इत्थें रेहियै प्योर हवा होर बोह्त सारी चीज़ां प्योर पानी पीन्ने होन्ने बौलियें दा होर असें बोह्त सारी चीज़ां जेह्ड़ियां उधमपुर च अस दिक्खी सकने आं नेचर असेंगी चिड़ियां चुड़ियां लभदियां ऐं नेचर च च मतलब चित्तरे बगैरा तुस आक्खी सकदे होर एह् सब चीज़ां असेंगी उधमपुर डिस्टिक बोह्त सारियां ऐसी चीज़ां जेह्ड़यिां असेंगी लभदियां नेचर दियां ऐसे ऐसे बोह्त सारे सीजन च तुस दिक्खी इत्थै रूह्नी लगदी ऐ कनक बडोंदी ऐ फिर तुस दिक्खी सकदे कि आंदे प्रोडक्शन होंदी ऐ इत्थै बोह्त सारी चीज़ां जेह्ड़ियां उधमपुर च उगदियां न अस सारे इनेंगी दिक्खियै दिक्खी सकदे कि साढ़े उधमपुर च किन्नी ज्यादा ओह् एह् चीज़ पापुलर ऐ कि साढ़े उधमपुर च तुसेंगी नै नैच्चुरल चीज़ां लभनियां ते जेह्ड़े सब्ज़ी जां फरूट बगैरा तुसें बी ओह् बी सब फ्रैश लब्भने न